औ आयै नै जोंहा गाबोन जैयग' होनो नागिरदोंमोन आमफाय मा मा नांगोनथाय जैयग' होनायाव

आमफ्राय आमफ्राय खैटानिफ्राय होबा मोजां जागोन टाइमा खैटानिफ्राय होबा मोजां जागोन

आमफाय बाराइआ बारायआ

न'खर शान्तिनिसो होगोन फुजाखौथ' न'खर शान्तिनिसो होगोन

जेखुनु आरो मा मा मा नांबावगोन जेन'बा प्रसादफोरा

आमफाय फुजा होखालि जेनेबा जेबो मोनजायाना ना बेदर फुजा होखालि जेबो मोनजाया ना ना बेदर मोनजाया दे होनबा दे होनबा जाबाय दे आयै दे होनबा दोनसै दे औ